हाँ भैया कॉल किया हेलो हाँ भैया

हेलो हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ आ रहा है बोलिए

ठीक है तो लकड़ी आप ही दीजिएगा या हमको अपना देना होगा अच्छा तो लकड़ी हाँ बन जाएगा जैसा आप कहिएगा उस तरह का डिजाइन दे दीजिएगा बन जाएगा हाँ तो बन हाँ जाएगा थोड़ा भैया टैम लग जाएगा काहे की इतना ज्यादे बोल रहे हैं काहे कि एक दो पीस तो है नहीं पंद्रह पंद्रह पीस है तो इस समय तो थोड़ा टाइम

अच्छा हाँ हाँ तो उसमें तो नहीं तो उतना भी टाइम नहीं लगेगा आपको जैसे दस दिन का टाइम लग जाएगा अब आप बोलिएगा एक दो दिन में हो जाएगा तब फिर वो चीज संभव नहीं है भैया हाँ दस पंद्रह दिन लग जाएगा काहे कि अभी मेरा मजदूर भी यहाँ पर नहीं है और आप इतना समझिए अगर टाइम लगेगा तो काम बढ़िया आपको करके देंगे उस चीज में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हम समझ गए हाँ तो हाँ वो बन जाएगा लेकिन भैया थोड़ा खर्चा बढ़ेगा उसमें अगर खर्चा का खर्चा का कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम बना देंगे हाँ तो लकड़ी की लकड़ी किस चीज का है भैया

अच्छा वो कटहर हाँ तो बन जाएगा सही बन जाएगा इस सब का कहीं देना है कहीं देना है क्या आपको अच्छा तो हाँ दुकान में चली हाँ तो अभी भी बना कर दे देंगे और फिर अपना आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर काम अच्छा हूं हूं हाँ तो हाँ तो वही बोले आपको जो काम अच्छा लगेगा तो फिर अगला बार में बोलिएगा काहे कि एक बार काम अच्छा लगता है तभी हाँ हाँ हाँ वो तो होता ही है सब वही करता है की

हाँ एगो व्यवहार बन जाता है घर घर के तरह व्यवहार बन जाता है तब कोई दिक्कत नहीं न होता है ऐसी

हाँ हाँ ठीक है तो आप लकड़ी भेजवा दीजिए हम बना देंगे कल भेजवा दीजिए और आ कर मिल लीजिए एक बार ठीक है ठीक है